खेल लोगों के लिए तनाव से काफ़ी बेहद मार्ग खोलते हैं जिस तरह से अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई फुटबॉल खेल रहा है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो बॉडी फ़्री होते हैं ब्लड सर्कुलेसन उनसे काफ़ी तेज़ होते हैं जिनके कारण उन लोगों के देह में फ़ुर्ती होती है और काफ़ी जो भी दर्द है तनाव है उससे राहत मिलती है इसके तहत खेल भी एक अच्छा है और सबको खेलना चाहिए बहुत सारे खेल होते हैं ऐसे जो मतलब शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं जैसे कि मैं बता दूँ कि क्रिकेट क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें हाथ पैर दोनों चीज़ का यूज़ होता है और इसमें काफ़ी रिलैक्स फ़ील होते हैं लोग काफ़ी थक भी जाते हैं और थकने के कारण ये भी है कि तनाव इस्ट्रेस ये सब चीज़ से दूर रहते हैं नींद भी काफ़ी अच्छा आती है और शरीर के लिए भी एक स्वस्थमय होती है तो हर लोग खेलना चाहिए खेल में रुचि रखनी चाहिए और जैसे दो चार खेल मैं जानता हूँ और मैं खेला भी हूँ जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था क्रिकेट में दौड़ने में भी एक सहायक होता है और कबड्डी हो गई फ़ुटबॉल हो गया जिसमें पैर का यूज़ होता है कबड्डी में दौड़ने कबड्डी में भी दौड़ने का एक एहसास होता है और उसमें क्या होता है कि